खाॼनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई गिहर मिठो लोलो माजून रस गुल्लो गजरुनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबी गिहर कराची हलवो मिठो समोसो